बॉलीवुड देश जे असां संस्कृतिअ खे इलाही प्रभावित कयो आहे मां हिकु फिल्म ॾिठी हुई मै हू ना उनमें सुष्मिता सेन कॉलेज में टीचर हुई ऐं शाहरुख खान उते स्टूडेंट हुयो स्टूडेंट ठई करे उते पढ़ण तो वञे त उन उनमें गानो गायो मै हू ना उन रेड कलर जी साड़ी पाती आई ऐं कट स्लीव ब्लाउज हुयसि ऐं इलाही सुठी पई लॻे उन गाने में त मुंहिंजे मन में बि आयो की छो न मां बि अहिड़ी साड़ी पायां ऐं ईअं ई ब्लाउज ठहारायां त मुंहिंजो बि मन पियो करे हुन फिल्म खे ॾिसी करे त इलाही मतिलब जेको बॉलीवुड आहे हो ॾाढो असांजे इन खे देश जे पहनावे खे प्रभावित ॾाढो थो करे पियो मतिलब असां जेको अॼकल्ह जो कल्चर आहे उहो सही न आहे ऐं कपिड़ा बि ढंग जा माण्हुनि खे नथो नथा अचनि पिया जीअं ड्रेसा ॾेखारण था ऐं असांजो पर जेको उन ब्लाउज खे मां पाण ठातो स्लीव लेस ब्लाउज हुयो रेड कलर जी साड़ी हुई त मां पाण ठातो हूअ ब्लाउज ऐं पातो त सभिनी खे ॾाढो वणे पियो पुछन पिया न मां ॿुधायो मान की मां उन फिल्म में ॾिसी करे हे ब्लाउज पाण स्टिचिंग कयो आहे त सभिनी खे उहो मुंहिंजो ब्लाउज ॾा ॾाढो वणियो ऐं इन करे बॉलीवुड इलाही प्रभावित कयो आहे असांजे वेशभूषा खे